बारा अमीनाबाद लालबाग हजरतगंज कृष्णा नगर चार बाग आलमबाग दुबग्गा पराग चुंगी अलीगंज इंद्रा नगर मुशीश मुंशी पुलिया मवैया गोमती नगर तकरोई रसलपुर मोहम्मदपुर स कुर्सी रोड बटाहा बक्शी तलाउ मड़ियाओ इटावा चिनहट चौक